میڈیا جیسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور پرنٹ میں اردو زبان كا استعمال بہت ہی آسان ہوتا ہے كیونكہ جو عوام اخبار پڑھنے والی ہوتی ہے یا ٹیلی ویژن دیكھنے والی ہوتی ہے اس كو آسان زبان چاہیے ہوتا ہے اور كوئی بھی میڈیا والا وہ اگر آسان زبان میں وہ اپنی بات لوگوں كو نہیں سمجھائے گا تو وہ لوگوں كو صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گی اور میڈیا كے لیے ضروری ہے كہ وہ آسان زبان ہی استعمال كرے كیونكہ لوگ آسان زبان میں ہی اور كم وقت میں ہی چیزوں كو بہ آسانی سمجھنے كی كوشش كرتے ہیں اور میڈیا اگر بہت ہی مشكل الفاظ استعمال كرے گا تو اس سے لوگوں كو خبروں كو سمجھنے اور سننے میں مصیبت اور پریشانی ہوگی جس سے لوگ پھر میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے دور ہونے لگیں گے اس لیے اخبار اور پرنٹ میڈیا والے اردو زبان کو بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورتی كے ساتھ استعمال كرتے ہیں